हैलो ओला असांखे हिकु कार बुक कराइणी आहे जंहिंमें असां पंज भाती आहियूं तंहिंमें असांखे वॾी कार खपंदी असां कटनी खां वठी भेड़ाघाट वञण जी सोचंदा आहियूं असांखे इहा कार बुक कराइणी आहे जेकी वॾी कोई बि उहो तव्हांखे लेबल हुजे ऐं तव्हांखे जेकी सुठी हुजे ऐं सुठी कंडीशन में हुजे ऐं इहा असांखे खपंदी पहरीं मई सुबुह जो ॾह बजे तव्हां महिरबानी करे असांजी कार बुक कयो